अगर मैं पंजें जि'ले दे नांऽ सनां तां पैह्ला जि'ला दा नांऽ आई गेआ उधमपुर दूआ दा आई गेआ जम्मू त्रीए दा आई गेआ कठुआ चौथे दा आई गेआ सांबा पंजमें दा आई गेआ पुंछ